ہیلو السلام علیکم جی میم ہم پارلر والی سے بات کر رہے ہیں میم مجھے کرشمہ میک اپ کروانا ہے

جی اگلے ہفتے میری شادی ہے اسی میں کروانا ہے سوری جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آکسیجن فیشیل کروانا ہے اور آئی برو بنوانی ہے اور جی

تو میم اس میں ٹائم کتنا لگے گا اچھا اور یہ فیشیل وغیرہ کے

میم تھوڑا سا اگر کم وقت میں کروا لیں کیونکہ رخصتی بھی ہونی ہے جی اور یہ اچھا تو میم اس کے پرائز کیا ہوں گے میک اپ کے اور فیشیل وغیرہ کے جی اچھا میم تھوڑا سا اگر کم کر لیں تو مہربانی ہوگی جی جی جی جی پھر بھی میم آپ کے یہاں کی بہت تعریفیں سنی ہیں آپ کم بھی کر لیتی ہیں اس لیے تھوڑا سا ہم پر بھی رحم کر دیں شادی ہے تھوڑا خیال کر لیں جی جی تو پھر میں آ کر کے وہیں پر بات کرتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے السلام علیکم